म्हजो आवडीचो खेळ रिंगांचो म्हाका रिंगांनी खेळपाक खूप आवडटा म्हाका तो पळोवपाक्कय आवडटा आनी खेळपाकय आवडटा तातूक दोन गट आसतात एका गटान रींग दिवप आसता दुसऱ्या गटान तें कॅच करप आसता तिनदां रींग कॅच करतगीर जाणें शेवटाक कॅच केला ताणें तें रींग ताका मारप आसता जाका रींग लागलें तो आव्ट अशा तरेचो वो खेळ खेळपाक म्हाका खूप आवडटा